हाँ भाई हमको आपके यहाँ बाल कटवानी है हाँ हमें बाल कटवाना है तो आप आप स्वयं काटते हैं या मतलब कि अपने पास और रखे हैं काटने वाले हाँ काटने वाले रखे हैं अच्छा तो ठीक है हम कारीगर से तो नहीं कटवाएँगे आप ही से कटवाएँ क्योंकि आप अच्छी तरह से बाल काटते भी हैं और दाढ़ी भी बनाते हैं तो वा आपका मतलब कि चार्ज बताइए कि कितना लगेगा मतलब तो ठीक है ग्राहक ज्यादा हैं तो फिर आप हमको ना काल करके बता बताइएगा कि हाँ फोन नंबर हमारा आपके पास है बता दीजिएगा कि अब थोड़ा फुरसत में हैं आइए तो हम फिर आएँगे हाँ बाल कटवाना है पूरा और फिर इसके बाद दाढ़ी भी बनवाना है और और बाल को काला करना है पाॅलिस भी लगवाना है बाल में जो है वो पॉलिस लगाना है

तो

पाँच सौ रुपये लेंगे अरे भाई अरे कम से कम इतना आप ले रहे हैं मान लीजिए बहुत ज्यादा है अरे मान लीजिए तो हम लोग देहात के लोग हैं मान लीजिए थोड़ा कम से कम ये बाम्बे थोड़े नहीं है कि आप पाँच सौ रुपये लेंगे अरे ये हमारा आजमगढ़ जिला है कम से कम आजमगढ़ में तो हिसाब से चलना चाहिए हाँ कम से कम ज्यादा हाँ कम से कम तीन सौ रुपए ले लीजिए अब देहात के आदमी इतना पैसा कहाँ कमा पाएँगे थोड़ी नहीं है कि फैक्टरी कम्पनी है काम करके आ रहे हैं पन्द्रह पच्चीस तीस हजार पा रहे हैं अरे हम लोग कृषक आदमी हैं वा खेतों में काम करते हैं तो मान लीजिए कि ओ है पैसा उसी हिसाब से ना रहेगा अब इतना कम इतना ज्यादा लेंगे तो बताइए कैसे काम चल पाएगा गरीबों का अरे भाई आप लोग गरीब हैं तो आप लोगों का बाल काट रहे हैं लोगों का उसमें बार काट रहे हैं कमा रहे हैं अच्छा अच्छा खासा कमा रहें पाँच पाँच सौ रुपये ले रहे हैं बताइए एक लोगों का कितना हो जाएगा पाँच पाँच सौ के हिसाब से तो कम से कम गरीबों की तरफ कुछ ध्यान दीजिए जो कृषक है किसान हैं जो मजदूर हैं वो लोग उन लोगों का ध्यान नहीं देंगे ज्यादातर तो बताइए कैसे होगा चलिए भाई ठीक है हम ऐसा है ना अरे भाई ठीक है रेट है तो कम से कम मजदूरों किसानों का रेट कुछ और बनाओ अपने हिसाब से बना लीजिए मान लीजिए जो नौकरी सर्विस करने वाले हैं उनकी बात छोड़िए उनसे पाँच सौ लीजिए चाहे एक हजार लीजिए वो सत्तर अस्सी हजार कमा रहे हैं और हम लोग तो मान लीजिए ये सब जैसे खेतों में काम करते हैं गेहूँ चावल पैदा करने वाले गन्ना पैदा करने वाले कितना कमाएगा कितना वो बेच करके आप कर लेंगे तो उसी हिसाब से आप हमको मतलब हाँ चलिए तीन सौ रुपये अब कर लीजिए हाँ सर नमस्ते हाँ तीन सौ रुपये में काम कर दीजिए हो जाएगा मुमकिन नमस्ते